ہیلو مجھے آج صبح ایک اہم اطلاع ملی کہ میری بزنس میٹنگ جو ہوسٹوں میں ہونے والی تھی اب ریشیڈیول کر دی گئی ہے اس وجہ سے مجھے اپنی شکاگو سے ہاسٹن کی فلائٹ کینسل کرنی ہے میں فوراً ایئر لائن کے کسٹمر سروس نمبر پر کال کرتا ہوں لائن کنیکٹ ہونے کے بعد ایک ریپریزینٹیٹو جواب دیتا ہے ہیلو میرا نام علی ہے میں ایک فلائٹ تھی شکاگو سے ہاسٹن کے لیے لیکن اب مجھے یہ ٹرپ کینسل کرنی ہے کیونکہ میری میٹنگ ڈیلے ہو گئی ہے کیا آپ میری فلائٹ کینسل کر سکتے ہیں میرا بکنگ ریفرینس نمبر ایکس ون ٹو تھری فور فائیو ہے وہ میرا ریکارڈ چیک کرتا کرتا ہے اور کہتا ہے اگر پاسیبل ہو تو مجھے فیوچر ٹریول کے ریٹ چاہیے تاکہ میں بعد میں دوبارہ ٹریول کر سکوں شکریہ آپ کی مدد کا بہت شکریہ